की सब्जी वाला खेत जोतलियै खेत बनतै तब नऽ

कीसभ रोपलियै बैगन रोपलियै बैगन रोपलियै आलू रोपलियै मूर रोपलियै बैगन सजमनि झिगनी आर रोपलियै भिण्डी रोपलियै भिण्डी

सजमनि फेर ओकरा पटेबय तब नऽ पटेबय तब नऽ खाद बीज देबय ग

बढ़िआँसँ फड़ल न भिण्डीअर करेला झींगाअर भिण्डीअर ओना ओसभ रोपल छै तऽ आलुओ ओहिमे रोपि दिऔ आलुओ अपन होएत गऽ ओकरा ओना तिनो महिना तक ओकरा छोड़ि देबै नऽ कार्तिक महीना बढ़िआँ कोरिकऽ खेत बनाकऽ आलुओ रोपिऔ गऽ भिण्डी तोड़लियै भिण्डी तोड़लियै मरचाइ तोड़लियै बैगन बैगन तोड़लियै सजमनि

भिंडी छै तीस टका किलो करैला छै बीस टके किलो बैगन छै तीस टका किलो कठहर छै तीस टके किलो आ मरचाइ छै चालिस टके पौआ ओते ओते महग मरचाइ खेतय मरचाइ रोपतय तखन न मरचाइ खेतय ग

ठीके छै तऽ रखै छी तऽ रखै छी तब